دلی میں ایسے کئی سارے پارک تو ہیں لیکن ایک پارک ہے جو چڑیا گھر کے نام سے مشہور ہے جس میں بہت سے خطرناک جانور ہیں اور جیسے ٹائیگر ہو گیا کوبرا ہو گیا اس طریقے سے انہیں دیکھ کر بھیانک ڈر سا لگتا ہے